हम अपने नृत्य को अलग अलग डांस के द्वारा अलग अलग कथाओ को ले कर जैसे रामलीला है रामलीला में भी बहुत सी डांस है जैसे राधा कृष्ण का जो डांस है उनके जरिये हम नृत नृत्य को दिखा कर लोगों के सामने उनके मन में जो उत्साह का और लुभानी जो स्वभाव है उनका अपने इधर आट्रैकशन करने का उनको दिखा सकते हैं